हां जी नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते होर केह् हाल चाल ऐ बस बधिया बधिया बधिया फर्स्ट क्लास सारे ठीक ठाक तुस सनाओ अच्छा इक इक गल्ल असें पुच्छनी डिसकिस करनी ही साढ़ी ऐ गली चं'ऊ पंजें घरें दी होर पंज गै घर न ते गली कच्ची पेदी हर कुसै स्कूटर मोटरसाईकिल अंदर आह्नना ते चिक्कड़ ते गंदगी बगैरा ते अस की नेईं ऐसा करचै कि मिली जुलियै इसी इक पासै फेंसिंग चार दोआरी करी ओड़चै ते कन्नै खु'ल्ला खु'ल्ला जेहा कैंकरा कुंकरा पाइयै बिच्च हां हां सारें गी सौख होग गड्डी गड्डी अंदर आई जाह्ग कन्नै कन्नै साफ सफाई रौंहदी बाह्रै मतलब गौरमेंट दा अभियान चला दा स्वच्छ भारत दा ते साढ़े बाह्र कूड़े दे लग्गे दे ढेर बरखा होंदी जेल्लै हां सारे सारें गी मलाना बिच्च में करना गल्ल इक द'ऊं कन्नै जेह्ड़े थुआढ़े संपर्क च हैन तुस बी गल्ल करो चलो टाइम ऐ ना हां हां भार भार हां बी होई गेदा ते मेरे स्हाबै शामीं छे बजे दा टाइम ठीक रौह्ना सारे तकरीबन कोई कुसै दफ्तर जाना कुसै नौकरी पेशा कुसै कम्मकाजै आदमी ते शामीं छे बजे घर पुज्जी जंदे बंदे छे बजे कन्नै गल्लबात करने आं सारें कन्नै ते आपूं बिच्चें पैसे पाइयै ना चार चार ज्हार रपेआ बोह्त ऐ इक बारी गै पौना ना ते सब सुख होई जाना ते जियां बी थोह्ड़ी जेही बरखा पौंदी ठीक ऐ भी शामीं छे बजे ठीक ऐ ठीक ऐ